वीह अप्रैल ॿ हज़ार हिकु टेवीह जून वीह हज़ार ॿ ॾह मार्च ॿ हज़ार पंदरहां सेप्टेम्बर ॿ हज़ार पंज पंज फेबररी ॿ हज़ार ॾह